हेलो हम सुनील कुमार बजै छी आओर अहाँके ई माध्यमसँ कॉल कयलि यऽ कि हमराके एगो ओलाके गाड़ीके जरुरी रहल छै ताकि हम एक जगह सँ दोसरा जगह यात्रा करके अपना मेहमान इहां जा सकैत छी जे कोइ पार्टी फंक्शन है हमरा पास कोइ गाड़ी नहि अछि एहि कारण हम ओला बुक करै छी अहाँ समयसँ हम पता भेजै छी इहे पतापर आबि जाउ हमरा एकठामसँ दोसरा ठाम हमरा मेहमानके इहा जाइके अछि